छवीह अगस्त ॿ हज़ार नव छह जुलाई ॿ हज़ार सत ॾह दिसंबर उणिवीह सौ पंजवंजाह पंद्रहं नवंबर उणिवीह सौ सतवंजाह सत्रहं अक्टूबर उणिवींह सौ इकासी